हैलो कौन हैलो

हाँ बोलो हाँ अच्छा तो आपके पास क्या है अच्छा

अच्छा जैसे सोने सोने के हिसाब से होता है कि जैसे एक तोला तो सिर्फ बत्तीस हज़ार उसमें छूट होती है और उसमें ऐसे ब्याज दर आठ पर्सेन्ट होती है हाँ हाँ जी हाँ संडे को तो बंद होती है सुबह नौ बजे खुल जाती है और हाँ शाम को सात बजे तक खुलती है एक चैन पर चालीस हज़ार के सम्थिंग मिल जाएगा जितना हाँ अच्छा हाँ

कोई प्रॉबलम नहीं होगी नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा

जब आप पैसे दे दोगे तब आपका वो दे दे दिया जाएगा सोना

हाँ कॉल कल लेना आप

हाँ मैनेजर से कर लेना ओके